हिकिड़ो दफ़ो मां हिकिड़ी ड्रॉइंग ठाही हुई मुंहिंजे दोस्त जे बर्डे ते मां उनखे सर्प्राइज़ ॾियणो चाहींदो हुउमि त मां हुन लाइ हिकिड़ो ड्रॉइंग ठाहियो हुओ हुनजो ई स्केच हुओ बचपन खां मूंखे ड्रॉइंग करणु जाम पसंदि आहे पर मां विच में ड्रॉइंग छॾे ॾिनी हुई पर हिकु दफ़ो मां हुनखे तोहफ़ो ॾियण लाइ सोचियो कि मां हुन लाइ हिकु ड्रॉइंग ठाहियां थो ऐं मां हुन लाइ हिकु ड्रॉइंग ठाही जेका हुनखे हुनजे परिवारु वारनि खे ऐं मुंहिंजे सभिनी दोस्तनि खे जाम वणी हुई सभु हैरानु थी विया हुआ रहिया हुआ कि मां उनजी ड्रॉइंग एॾी सुठी कीअं ठाही छो कि जेका